بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں بہت سی چیزیں کرتے ہیں جیسے کھیلنا کودنا اچھلنا کچھ گتیویدھیا کرنا جیسے کھیل میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں گلی ڈنٹا کھیلتے ہیں چھپن چھپائی کھیلتے ہیں گتیویدھیاں جیسے کوئی ورک شفٹ لے کے اس پہ لائن ڈرا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے ہیں